हा जीअं त पहिरयों दफ़ो पाण कुझ बि बुक में ड्रो कंदा आहियूं त पंहिंजी ड्रो लाइन परफैक्ट न बिहंदी आहे जीअं की थोरो लाइन खां ॿाहिरि ड्रो थींदो आहे पो हुन में कलर तुरींदा आहियूं त उहो बि थोरा अनमैच या सुठा मैच न थींदा आहिनि प फस्ट भेरा में थोरा ॿाहिरि निकिरिंदा आहिनि सम्झो त परफैक्ट ड्रो न ठहंदो आहे पर उहा करण खां पोइ असांखे ईअं सिखण लाइ मिलंदो आहे की ॿियो थोरो परफैक्ट थींदो आहे ईअंई प्रैक्टिस करण सां ई असांजी फिनिशिंग ठहंदी आहे पोइ उहो सुठो ठही वेंदो आहे